आं न'वाव माबा खुगोन माबाखौ फुल बिबार बिबार फुलिखौ गायो बाथौ खाथियावसो बारा गायो आं बाथौ खाथियावसो मोजां मोनो माबा हाथाइनिफ्राय बायनानै गायो आङो आरो न'नि ख'ना खनिबो बारिथिबो गायो आं गेन्दा बिबार आरो गलाब बिबार बेखो गायनो मोजां मोनो आङो बिबार माबा गलाब गुफुर आरो पिं कालार गलाब आरो माबा गोमो गेन्दा बिबारा गोमो आरो गलाब बिबारा गोजा बेफोरखो गायो आं बेखौ गायनो मोजां मोनो हाथाइनिफ्राय हाथाइनिफ्राय बायना लाबोनानै गायो आं न'वावनो बाथौ खाथियावबो माखासे गायना दोनबाय आं बारिथिबो ख'ना खानिबो गायना दोनदो आं गथ्थे गायो बिबारफोराबो बिबारफ्रा गायनाबो मोजां न'फोरा मोजाङै आरो बारान्दा बारान्दा खाथियावबो गायो आं मोनायाव मोजां नाङो टाबनि बिबाराबो गायो आं न' न'वावनो दोनो हाथाइनिफ्राय बायनानै बेफोरो मोजां मोनो आङो न'नि ख'ना खानिबो गायो बिबारफोरा दङ दा माखासे दङ आरो बिबारा बिबार बफाङा थैबा बिराद माबा हामा नाङो आङो थैबाबो लगे लगे बायनानै गायो आङो बिबारफ्राखौ बिबारफ्रा न'वाव थानांगौ थायोबा मोजां आरो जाथे खाथेयावबो दङ फुजा फुजा होबा बिबार नांगौ जायोना बिबार नाङो न'वाव थानाङो दङ माखासे न'नि माबा ख'ना खानिबो दङ ख'ना खानि गायना दोनदो आं बाथौ खाथि बिथिंबो दङ बारिथिंबो दङ गाना दोनदो आं